हमर सभके जे छै ने आम सभमे जे छै ओ कोनो बीमारी पोषणक बीमारी सभ नहि छै तै एहिठाम जे छै बढ़िऑं चीज सभ होइत रहै छै खाना पीनाके मामलामे औ आओर जे छै जेनाकि घर सभमे जे छै कुपोषणके इलाज सभ जे छै ओ सभमे कनि कनि बीमारी होइत रहै छै तऽ बगलेमे अस्पताल छै ओहि अस्पतालमे सभ रङ्ग के गोटी दवाई सभ मिलैत रहै छै आओर आम कठहल लीची सभ तऽ बड उपयोग हमर मेहिषी गाँव तऽ छैबे करै इएह सभमे हमर गाँवसँ जे छै कोनो बीमारी कम सम बीमारी रहल कुपोषणके इलाज सभ होइत रहै छै मईया ताराकेँ कृपा छै